आमचो सावय वेरें हो गांव कलाकारांनी भरलेलो आसा कलाकार तेच न्ही जाल्या हस्तकलेन सुद्दां कोण बरें आसात तेंकां खूब प्रोत्साहन करता काही जाण फिल्मांनी काम करता काही एड्जांनी काम करता तर खूब जाणांची जायरातीन सुद्दां चित्रां आयल्ली आसा ल्हानांतले ल्हान भुरगे व्हडले आमच्या गांवान जावचे म्हूण आमचो गांव तेंकां खूब मदत करतात त्यात भितर जे कोण फिल्मांनी काम करतात ते आपली मोटेपणां केन्ना मारिनात आपूण आपलो गांव आपल्या गांवाक बोरो म्हुणून सगळ्यांग बोरो भे सगळ्यां कडेन बऱ्या बशेन वागता अशें न्ही की आपूण बाबा व्हडलो जालो आतां आपूण कोणाक कॅर करिना अशें आसना जो मनीस फिल्मांनी काम करता किंवां खंयच्या फॅशन शोक वयता खंयच्या जायरातीन तेजी फोटो जाता जाल्या आमच्या गांवान त्या मनशाचो खूब गर्व आसता